जोङो लकदाउन समाव दिंखिया खानानै जादोंमोन नाथाय जों बे लकदाउन समाव संख्रि पास केजि आरो बानलु सेरथाम बायनानै दोनफैखानाय जादोंमोन खोनानानै नाथाय ओमफ्राय न'आव थानायखिनिखौ जोङो मैगंफोरखौ बिदिनो इसे इसे खांनानै जानाय जादों खांख्रि खलरा आरो सबायबिमा थिथा केरेला ओमफ्राय जिंखा मा होनोमोनलाय फाथो ओमफ्राय माबा सयाबिनफोरखौबो जों बायनानै दोनफैखानाय जादों आरो माबाखौबो बायनानै दोनफैनाय जादों जिरा मस्लाफोरखौबो बायनानै दोनफैखानाय जादों आरो बेनिफ्राय

थास' बिसंखौथ' जोंबो माबानानै लकदाउन समाव खायै खायै जाबाय थानाय जादों आरो

आलु आलुजों नाजों बेखौबो संनानै जाबाय थानाय जादों आरो बे जिंखाफोरखौबो लाब्रा सङै सङै जानाय जादों लकदाउन समाव ओमफ्राय मानसिफोरा बिदिनो नागिरै नागिरै

मैफ्राय आरो सिब्रु दाउफेन्दा ओमफ्राय हाग्रानि मैगं बेफोरखौ नागिरै नागिरै जानाय जादों आरो बेयावनो फोजोबबाय